चित्रकला एक तरीके से कला है जिसके बारे में प्रेरित करते हुए मेरे दोस्त जिसका नाम है काव्य जैन उसने मेरे को बहुत प्रेरित किया उसकी कलाएँ देख देखकर के ही मैंने बचपन से मैं सीखते आ रहा हूँ वह जो भी कलाएँ बनाता है वह मेरे को बचपन से प्रेरित करते आ रही है और उसको देख देखकर के ही मैं सीखते आ रहा हूँ और एक हमारे जो गुरुजन हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मेरे को अलग अलग कलाएँ बनाना सिखाई जिनका नाम है आलोक गुप्ता जी उन्होंने मेरे को अलग अलग कलाएँ बनाना की बताया कि इसको ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे करते हैं तो उस हिसाब से इसमें मेरा एक एक मेरा शौक बन गया है कि मैं हमेशा अब मैं जो अभी मैं महाविद्यालय में पढ़ता हूँ तो उस समय मैं अलग अलग कलाएँ बनाता रहता हूँ और मेरे दोस्त लोग भी उसको देखकर के प्रेरित होते हैं और मैं उनको भी सिखाते रहता हूँ